ماہی گیری کے پیشے میں سب سے دلچسپ چیز یہ کہ یہ فطرت کے ساتھ براہِ راست تعلق رکھتے ہے اور سمندر دریا یا جھیل جیسے قدرتی ماحول میں کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اس جیسے میں موسمی حالات اور پانی کے جانوروں کے ساتھ قربت ہوتی ہے جیسے بہت سے لوگ پرسکون روحانی تجربہ سمجھتے ہیں ماہی گیری کی چند منفرد خصوصیات قدرت کے ساتھ ہم آہنگی ماہی گیری قدرتی ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں انہیں موسمی تبدیلیاں اور سمندر کے حالات کے مطابق اپنے کام کو ڈھالنا پڑتا ہے غیر متوقع تجربات ماہی گیری ایک پیشہ ہے جس میں روزانہ نئے تجربات ہوتے ہیں کبھی مچھلیوں کا اچھا شکار ملتا ہے اور کبھی بہت کم یا مکمل طور پر غیر متوقع ہوتا ہے دوسری پیشوں سے فرق جدید آفس کے مقابل بیشتر پیشوں میں جیسے کہ آفس کی نوکریاں لوگ دن کا بیشتر حصہ اندرونی ماحول میں گزارتے ہیں جب کہ ماہی گیری فطرت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کھلی ہوا میں کام کرتے ہیں ماہی گیری ایک ایسا پیشہ ہے جو نہ صرف کام بلکہ ایک ضرور زندگی بھی ہے جو فطرت خود مختاری اور عدم پیش بینی سے بھرپور ہے